आंखौ मुहिनि होनाय धोरोमा जाबाय बोलि बिदान बाथौ दोहोरोम बेजों लोगोसे ब्रह्म दोहोरोम ब्रह्मआवनो गोबां ब्रह्म दोहोरोम दङ दा गोदान गोदान दोहोरोमफोर दङ दा आंनि मुहिनि होनाय मेइन दोहोरोमानो जाबाय बोलि बिदान बाथौ दोहोरोम

गुबुन दोहोरोमनिफ्राय आङो माखासे गोग्गो थाइ बा गोग्गो

गियान मोननाय जायो रावखौबो थगाय नाङा रावखौबो दुसि नाङा रावखौबो नासय नाङा रावखौबो सोंखारि नाङा दा बेनो गुबुन दोहोरोमनिफ्राय मोननाय

सोलोंनाय दोहोरोमा

दोहोरोमफोरखौ बयबो गाव गावनि दोहोरोमखौ गाव गाव दोहोरोमा मोनसेल' दा इसोरा सासेल' इसोरा सासेल' दा इसोरा सासेल' अब्लाबो दोहोरोमखौ आलदा आलदा मुं लानानै फालिनाय जायो सोरबा खृष्टान सोरबा जयगुरु सोरबा कृष्णगुरु सोरबा ब्रह्म सोरबा ब्रह्म बाथौ सोरबाया ब्रह्म जग्य सोरबाया बिदिनो ब्रह्म लांदां दा गुबुन गुबुन मुं दोन्नानै फालिनाय जायो

बेनो आरो बयबो गुबुन गुबुन मुं लानानै बा मुं दोन्नानै दोहोरोमखौ फालिनाय जायो